हा मां ॾाढो मूंखे पसंदि ईंदो कीअं मां बैंकिंग जो दस्तावेज़ पंहिंजे सिंधी भाषा खेत्र में अचनि चालू थियणु खपनि छोजो असां जिते बि वेंदा आहियूं त सभु पंहिंजे इंग्लिश जे भाषा में ईंदा आहिनि हिंदी भाषा में ईंदा आहिनि मराठी भाषा में ईंदा आहिनि लेकिन पंहिंजे सिंधी ॿोली जे भाषा में कोई बि बैंकिंग अवेलेबल न आहिनि त जीअं सिंधी भाषा बैंकिंग दस्तावेज़ चालू थींदा त तीअं सिंधियुनि खे बि ख़बर पवंदी के कीअं सिंधी में भाषा में असांखे ए बैंकिंग करणी आहे कुझु असांखे ऑनलाइन मनी ट्रांस्फर करिणो आहे या असांखे पैसा कढाइणा आइन या असांखे बैलेंस चैक करणी आहे या हितां खां असांखे पंहिंजे अकाउंट मां ॿिए अकाउंट में ट्रांस्फर करणा आहिनि असांखे कैंखे ॿे अकाउंट में ट्रांस्फर करे असांखे हुनजी जाच करणी आहे त असांखे बैंकिंग जे खेत्र में असां चाहींदासीं के पंहिंजी सिंधी ॿोली असांजी हिन में दस्तावेज़ थियण खपे इहे असांजी मनोकामिना आहे